हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन कुछ लोगों के बोलने के कारण महिलाओं को आज भी बहुत पीछे छोड़ दिया गया है कई महिलाएँ नृत्य में आगे जाना चाहती है पर उनके घर की ओर से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है इसलिए वह नृत्य नहीं कर पाती है ओर बहुत सारी समस्याएँ हें महिलाओं के लिए ओर अगर कोई सक्षम परिवार रहता वो अपने महिला को या अपनी बालिका को अगर आगे बढ़ाता हे ओर वो कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँच जाती है तो समाज के लोग कहते हैं कि फलाने की लड़की है वो वहाँ नाच रही है उसके बारे में कुछ अपशब्द बोलते हैं कुछ गंदा शब्द बोलते हैं उसके माँ बाप को कोसते हें कि आपने अपनी लड़की को क्या सिखाया हे ये क्या नाचना कोई अच्छी बात है क्या इन ऐसे नाचते हैं हमारे देश में ऐसी कई चुनौतियाँ आती हैं जिनका महिलाओं को बहुत तरीके से सामना करना पड़ता है कई महिला ऐसी है जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएँ होती है बाकी उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है उनके घर परिवार से समाज को देखते हुए उनके माँ बाप उनको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं हमारे समाज में कई ऐसी लोगों की धारणाएँ रहती हैं कि महिलाओं के लिए यह नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए कई चुनौतियाँ खड़ी कर देते हैं समाज में कुछ गंदा बोलते हैं मान लो अगर अपने माँ बाप की कोई इच्छा हो या महिलाओं में कुछ अच्छा करने का टैलेंट हो बाकी समाज जो रहता है वह उनको आगे नहीं बढ़ने देता है बहुत सारी समस्या उनके लिए उत्पन्न करता है उनके माँ बाप को अपशब्द बोले जाते हैं महिलाएँ कई महिलाएँ इस कारण से कुछ गलत भी करती हैं कुछ आत्महत्या भी कर लेती हैं लोगों को किसी को भी ऐसा महिलाओं के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिनका सम्मान करना चाहिए महिलाओं का वो समाज कर नहीं पाती है महिलाएँ आज के जमाने में बहुत आगे जा रही हैं कुछ अच्छा कर रही हैं जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है वैसे वैसे महिलाओं को भी अवसर मिल रए हें आज की महिलाएँ टैलेंटेड होने लग गई हैं ऐसे करते धीरे धीरे हमारा देश महिलाओं के लिए भी चुनौतियाँ से हटता जा रहा है चुनौतियाँ नई आती जा रही है महिलाओं के लिए वो महिलाएँ पूरी भी करती आ रही हैं कुछ महिलाओं को अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है कुछ को नहीं भी मिल पाता है महिलाओं के लिए काफ़ी चुनौतियाँ होती हे देश में